मेरा पसंदीदा कलाकार गायक लता मंगेशकर जी हैं जिनकी आवाज इतनी मधुर है अच्छी आवाज है सारे दिन उनके ही गाने सुनता हूँ जब भी सुनता हूँ लता मंगेशकर के ही के गाने सुनता हूँ उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा लगता है बहुत ही मधुर पतली धीमी आवाज है और वो अच्छा गाना गाती हैं जिनको सुनकर आदमी अच्छा मन महसूस करता है अच्छे संगीतकार हैं लता मंगेशकर जी